आं सरबद बानायनो गोरों लेबुनि थाइजौनि ओमफ्राय माबा गाइखेरनि ओमफ्राय आङो जुइस माबानिबो ट्रैनिं लानायनि माबाबो दंखायो सार्टिफिकेटबो दंखायो ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि खालामनो गोरों आं ओमफ्राय फानोबो आं माबा बे गरम बोथोरावहाय जुइस बानायनानै दखानावहाय माबायो फानो आरो थान्दा बे लेबुनि ओमफ्राय लोंसोगारो मानसिफ्रा जिनो नाङो थिखोनानो आं माबा ट्रैनिं पास जानायखा ट्रैनिं मोनखानायखा माबा सार्टिफिकेटबो दंखायो आं माबा जुइसनि माबा ल'नबो लायोब्ला मावनो हायोसो आं होसोनो हायो बिदिनो आरो माबा खामब्रेंगानिबो जायो ओमफ्राय माबा थाइजौनिबो जायो आपेलनिबो जायो ओमफ्राय माबा होनांगौ इसे मा होनो भिनेगार होदेरनांगौ ओमफ्राय सिनि ओमफ्राय बिदिनो माबा बानायजायो लेबु लेबुजों सिनिजों ओमफ्राय सोरबा सोरबा सिनि लोङिफ्रा संख्रि होजायो आरो इसेनो संख्रिजोंबो गोथाव जायो ओमफ्राय खामब्रेंगायाबो जायो माबायाव होनानै मिक्साराव दाइस दंखायो जोंना माबा ट्रैनिंआव मोन्नायनि माबा मिक्सार जुइस बानायग्रा मिक्सार दंखायो बानायो बिदिनो आरो आं बानायनो बिराद मोजां मोनो बिदिनो बयबो लोङो आंनि बानायनायखौ दखानाव फानहैयो बिदिनो इसे खामायनो माबानो हायो आरो आं बेजोंनो जानो हायो इसे एनै खरस जायो बेजोंनो फान्नानै बानायनानै बथलसेयाव माबा बिदिनो दस थाखा बथल बिदिनो फानो आरो गोबां नाङो गरम बोथोरावहाय माबाया साबसिन जायो मा होनो लेबुआ साबसिन जायो आरो ओमफ्राय खामब्रेंगा बिदिनो ओमफ्राय थाइजौ मोन्नाय समाव थाइजौ खामब्रेंगा मोन्नाय समाव खामब्रेंगा लेबु मोन्नाय समाव लेबु बिदि बानायो आरो बिदिनो बानायबाय थायो आं माबा बोथोर लाना बोथोर बानायो आरो बोथोर नायै बोथोर बानायो दा बायदियावथ' बांद्राय नांलिया गरम बोथोराव बांसिन नाङो गरम जाबाय नालाय माबाबो दंखायो आंनिया मा होनो फ्रिज दंखायो फ्रिजनि दै होबा गुसु जाबाय नालाय ओमफ्राय गोथाव जायो आरो बिदि